जोंनि गामियाव आबादारि मावनायाव अबेहाय बांसिनआ बिसार गोनांसिन माइ माइखौनो गाइयो फुयो जेनोबा माइया बांसिन रन्जितआनो फिथाइयाव होयो बेनो साबसिन खामानिआव होयो गोदोनि माइ माइसालि माइब्रा गायोमोन गोदो माइसालिमाइफ्रा बांद्राय दा आइ गैयैबायदि मोनबाय गोदोनि समावथ' माइसालि माइखौनो आइ बादि मोनो दाथ' गोदान गोदान पेकेट हाइब्रेड बायनानै गायो साबसिननिफ्राय साबसिन दा गुथि माइ फिथाइ दिहुननो हादों दाना जोसा थायो जेन'बा रन्जित थायो सनन' थायो जेन'बा माइब्रा दङ आरो दाथ' आसुफोरनि आबादखौबो खम जाबाय मावनाया खिन्थु दाना दा मावो माबा माइब्रा जोसा आरो रन्जित आरो सरन' बेफोरखौ मावो दा हायैआनो हाइ फाइ माबायानो रनजितआनो हाइसिन माइ गुथि ओंखारनाय दिहुननायाव आरो जोंनि बे मेसें समनि मैगं थाइगंनि आबादारिया जोंना मेसें समाव खफि बान्दा खफि पुल खफि बिदिनो अल खफि आरो आलु आरो लाइ लाफा आरो दुन्दिया आरो मुला बिदिनो आरो दामआ अबेया बांसिन सिजेन थानानैसो बेबो दाम दाथ' सिजेन गैयैआव दामआबो जाया दाथ' सिजेन दङ नै दाथ' जोंनि जायगायाव माबा सिलंफोरबायदि बेफोरावसो मावो बेफोरखौ दा जोंनि जायगायावथ' दा मावजाया दैलां अखा दिन बिदिनो अखा जे जे दाथ' मैगं थाइगंआनो खुमब्रा जोगोनार दङ आरो नैबे गोजां बोथोर फैबा मेसेंआव लाइ लाफा दुन्दिया आलु खफि बान्दा खफि फुल खफि आरो अल खफि बेफोरखौ गायो जायो आरो बेखौनो मावनानै जोङो फानोबो जायोबो बेखौनो बोरै जाजोबनो हानो फाननांगौबो जायो फैसा थाखानि खोथा सबसमाय मोनसेल' जिनिसखौबो जाया जोङो गासिबो मावनांगौ जायो ओरै नङा ओरै मैगं थाइगं बोथोर लानानै बोथोर खेथिखौ थिखोयो मावो सिजेन लानानै सिजेन मैगं बोथोराव मैगंखौ थिखोयो माइनि दिनआव माइ दिनै माइआ दिनै बांसिन हाइ फाइआनो माबा थाङो रन्जितआनो हाइब्रेद जों पेकेट बायनानै बेखौनो गायो गोदोनि माइसालि माइया खामानिआव गैला दा बेफोरखौनो नुनो थांला गोदो दामा हारांगा दिनै आइजं दुरिया माइमा गायोमोन दा बेफोरखौनो नुनो मोनला दाथ' बे रन्जित आरो फुलफाख्रि गायो आरो सर्न गायो माइब्रा गायो बेखौनो दा गायो आरो बेखौनो मावै दाङै बेखौनो आरो बै मा माइ गिदिर गोलावआ मुरि एवग्रा बेथ' दामथार मुरि एवनायनि थाखायनो माइ गिदिर माइसा गोलाव बेखौ मुरि एवो हाबानि सिजेनआव बेफोरखौ बाहायनानै बेखौनो दाम मोनसिनो बेखायनो माइयाबो दाम बेखौ गायनो हायोबा बेबो मोजां गासिबो गायनांगौ जायो बे माइखौबो गासिबो गायनानै दा हनै मुरिनि थाखाय बे बांसिन दाम जाहैसैलाय माइआबो आइबो होयोबो बेबो गिदिर गोलाव गिदिर गोलावखायनो आरो जोङो दानि मुगायाव जों गासिबो खेथि खेथि आबादखौनो मावनानै दिन्थिनांगौ जायो जोंनि बर'नि फिसा जानानै आरो मानसिनि जिब महर लानानै जिउ लानानै थांनानै थानो थाखाय गासिबो आबाद खेथिखौ मावनानै जोङो दिन्थिनानै जोङो मावनानै जोंनि आखाइजों गासै बाहायनानै जानांगौ जायो जों मालाइनि आखाइखौल' जाबा जानाय नङा बेमार आजार दिनै इउरिया हासार मा हासार होनायनि थाखाय मानसिफ्रा सानाय सुनाय बिस बेदेना जालांजोबबाय गावबा गाव आखाइजोंनो जा मैगं थाइं मावनानै जानाया बिसिबां सुवार गोथाव दिनै इउरिया हासार होनाया दिनै बायनानै गाबोन जायोबा मैगंनि महरखौनो नुवा गासिबो दोलो दोलो मोनलांजोबो सेवलांजोबो गेब्लेलांजोबो बेखायनो मानसिनि देहायाव हाबनानै थायो ओंखायनो गावबा गाव आबादखौ गावबा गाव आखाइजोंनो मावनानै जानांगौ दिनै ओंखायनो गासिबो मैगं थाइगं एफा एफा खरलबसे हायावनो गैयाबाबो मावनानै जानांगौ आइथिं आखाइखौ सोमावनानैबाबो जानो बायोबा जाय अलसिया बेफोरथ' गैया मावखाया हा बारि बागान थाबाबो इसेखौनो इसे मावनानै जायोबा गाव गावनि आखाइनि बेसाद गोनां बुस्थु फिथाइफ्रा बिसिबां स्वाद नै खान्थाल जागोन बेफोरबो दैलां दिनाव खान्थाल थायो थाइजौ थायो थाइजौ मोनजायो खान्थाल मोनजायो दैलां दिनआव बेफोरबो बिसिबां बेफोरनि सुमफ्राम मोनजायो बेफोरनि फिथाइनि माबाफ्राबो एसेबाबो आइरन भिटामिन थायो गोथाव जानांगौ बोथोर लानानै बोथोर दिनै फिथाइ सामथाइआव आइरन थायो दैलां दिनआव सुमफ्राम मोनजायो खान्थाल थाइजौ मोनजायो आरो मेसें दिनआव बैग्रि फिथाइ मोनजायो जलफि मोनजायो नारें मोनजायो नारें फिथाइ बेखौबो जानांगौ गासिबो मोनफा मोनफा बिफांनि फिथाइआव मोनसे भिटामिन आइरन भिटामिन थायो बेखायनो जानांगौ मानसिनि देहायाव एसेबाबो जायैआनो जानो नाङा जानांगौसो गासिखौबो हानांगौसो जानो बोथोर लानानै बोथोर फिथाइ सामथाइया थायो गासिबो बिफांफ्राबो जिउ दङ बिफांआ जिउ गैयाबा बोरैथो बिफां जादों बोरैथो बिलाइ बोरैथो थांनानै थादों बिफाङा दिनै थैयोबा दानफाइयोबा खान्तै गयो थैयोबा रानो बेखौ होनो गोथै फिफां आरो दिनै दानफायोबा खान्थै गयो बेखौनो मोदै होनो बिफांनि गोथां बिफांआथ' दानफायबाथ' मोदै गयो ना खान्थै गयो बेखौनो मोदै होनो दा हनै जोंहा बिसिबां खस्थ' जोङो हनै दा गैया जोङो मालायफोरनाव थाङोबा आमा बिसि थाखा फैसा उमुगा माबा बिनो फैदोंदां होनना मोखां सोम सोम सोम जायो मालायफोरनि न'आव थांबाबो बहय बहय माबा बुंसि माबा मासि बेखायनो थांनोबो बायो आरो मा मेसें समाव हनै गोजां बोथोर समाव गुसु गुसु बुस्थु मोनजायो मैगं थाइगं लाइ लाफा मुला बिदियावनो गगा मोनो गुसु गुसु जानायनि थाखायनो मुलायाबो लाइ लाफा दुन्दिया आरो फान्थाव एरि गायो अल खफि आलु बान्दा खफि